प्रशिक्षण केन्द्र प्रस केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र हमारे हमारे गाँव के गाँव के सार्वजनिक प्रधान द्वारा किया जाता है जिसके जिसके कारण सार्वजनिक खेलों का उपयोग करने में उपला उपलब्ध उपलब्ध होता है जिससे जिससे सा जिससे हमारे हमारे गाँव में किया जाता है कई कई कई क्षेत्र में सार्वजनिक खेल के मैदान का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण जिसके कारण अपनी अपनी भूमिका प्रधान द्वारा निभाई जाती है प्रधान प्रधान की योग्यता खेल संबंधित कार्यों में प्रस्तुत किया जाता है और अपने जीवन का खेल कूद और और धारणा प्रस्तुत किया जाता है हमें हमें शारीरिक वा मानसिक रूप से उप्स उपयोग करना प्रस्तुत होता है जब जब क्षेत्र खेल प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से नाम से बताया जाता है क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होता है और जो अभी अभी उनका उपयोग करते समय करते समय वो प्रशिक्षण केन्द्र का नाम अपने गाँव में हो जा हो सकते हैं उससे उससे यह पता चलता है कि खेल कूद मैदान आदि संबंधित कार्यों और उसे मानने माननी प्रधान के द्वारा किया जाता है जिससे हमें कई कार्यों से संबंधित प्रस्तुत होता है सार्वजनिक सार्वजनिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र केन्द्र केन्द्र के के उपयोग से प्रस्तुत किए उपलब्धियों से उनका उनका क्षेत्रीय और धारणा प्रवत्त किया जाता है वे कई कई नामों से उपलब्ध होता है ये ये मैं ये ये कई क्षेत्रों में प्रस्तुत किए जाते हैं किसी सार्वजनिक सार्वजनिक सार्वजनिक शिक्षण केन्द्र में प्रस्तुत होता है के आप खेल खेल से संबंधित त्रुटि त्रुटि हो सकते हैं इसे ओ इसे कई क्षेत्रों में उपा उपस्थित किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र केन्द्र स्वास्थय एवम एवम स्वास्थय अभियान केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जाता है खेल कूद मैदान आदि संबंधित किसी कार्यों को प्रस्तुत करने के आपके केन्द्र शिक्षण में उपयोग किया जाता है जिसके कारण मनु स्य मनुष्यों अपना कार्य खेल आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है